हरि ओम

हा मां बॉम्बे थो वञा हाणे न घुमण त न एक्चुली छा आहे मां रहंदो बॉम्बे में आहियां पर मुंहिंजी जॉब हिते आहे सूरत में त मूंखे डेली अपडाउन करिणो पवंदो आहे जॉब लाइ त पास ठाहिराए रखियो आहे रेल्वे जो त रोज़ जो अचणु वञणु आहे सूरत मां जी जी ईअं अरे अरे वञो वञो त बॉम्बे खां त सुठी जॻहि आहे ई कोन्हे कोई बि घुमण लाइ इते त जाम शयूं आहिनि बॉम्बे तव्हां घुमंदे घुमंदे थकी वेंदव बसि जॻहियूं ख़तमु न थींदियूं लेकिन अगरि मेन जॻहियूं पाणि ॾिसूं त जुहु अथव हुते मरिन ड्राइव आहे बॉम्बे में गेट वे ऑफ़ इंडिया आहे इनजे अलावा अक्षय कुमार जो घरि आहे हुते अमिताभ बच्चन जो घरु आहे तव्हां जा जो हा पर माया नगिरी अथव बॉम्बे पूरी उते मतलबु हेॾो उतां खां ई थी वेंदव तव्हां बॉम्बे वेंदव त हा आबोहवा बि जामु सुठी आहे बॉम्बे जी उतांजो मौसम बि जामु सुठो आहे ऐं बॉम्बे जा माण्हू बि जामु माण्हू बि जामु सुठा आहिनि कोई तकलीफ़ न ईंदव हुते त में थोरो थोरो शुरूआति में लॻंदो आहे पर हाणे मुंहिंजो परिवारि हुते आहे बारनि जो स्कूल बि हुते आहे मुंहिंजा मम्मी पप्पा ज़ाल सभु बॉम्बे में ई आहिनि उन्हनि खे छा हाणे बॉम्बे जे अलावा ॿिए किथे वणंदो कोन्हे न न बराबरि हाणे परिवारि सां गॾु थींदमि न शिफ्ट बि थींदमि त परिवारि न न परिवारि वारनि खे बि हा उहो त आहे तव्हां जी ॻाल्हि सही आहे बाक़ी छाहे परिवारि वारनि जिते दिलि लॻे उते हुननि खे राइ उते जी आहिनि बॉम्बे जी सभिनि जी उन्हनि खे मन बि उते लॻंदो आहे सूरत आहे कोई दिक़त कोन्हे शुरूआति शुरूआति में थी थोरी प्रॉब्लेम पर हाणे सुबुह जो रुटिन ठही वहियो आहे प्रॉब्लेम न ईंदी आहे सूरत बि सुठी जॻहि आहे सूरत में पिछले ॾह पंदरहं साल में सुठी ग्रोथ कई आहे सूरत सुपर मार्केट डाइमंड मार्केट आहे सूरत में अहमदाबाद खां पोइ उते गुजरात में सूरत जो ॿियो नंबर आहे तरक़ीअ सूरत बि धीरे धीरे बॉम्बे जे रस्ते ते हली पियो आहे हीअ ॿ टे साल खां पोइ हू बि बॉम्बे थी वेंदो अरे बहुत जा ॾाढो मज़ो ईंदव ॾाढो मज़ो ईंदव तव्हां खे हिते किथे वञिणो बि हुजे न मां तव्हां खे हा हा तव्हां खे टेक्सी नंबर वग़ैरह सभु मां नोट करे डींदोमांव तव्हां ॿुधाईंदोमांव तव्हां उते उते थी अचिजो जॻहियूं जामु मस्तु आहिनि बॉम्बे में हिक खां हिकु जॻहियूं आहिनि हा हा हा बिल्कुलु बिल्कुलु तव्हां खे कॾहिं बि कुझु बि कोई ॻाल्हि कोन्हे तव्हां खे किथे बि कुझु बि प्रॉब्लेम थिए तव्हां फोन कजो न हुन टाइम

हा बिल्कुलु बिल्कुलु बसि घरि बि थी वेंदव तव्हां असांजे मिली करे वञिजो उते ठीकु आहे न हाजी हाजी हरि ओम